ہیلو ہوں ہیلو ہاں ہاں ہاں اٹوا ہی میں دکان ہے ہاں ہاں ہاں میری دکان آٹھ بجے سے لے کے رات نو بجے تک کھلی رہتی ہے ایک لیپ ٹاپ خریدنا ہاں مل جائے گا پچاس سے ساٹھ ہزار کے پیچ میں آپ کو اس کے بیچ میں ہاں ڈیل مل سکتا ہے آپ کو مل جائے گا ڈیل ایچ پی کا مل جائے گا لیکن اس میں تھوڑا سا اور زیادہ پیسہ لگے گا آپ کو ستر تک مل جائے گا ستر تک مل جائے گا آپ کو آسوس کا مل سکتا ہے پچپن تک پرفارمنس سب سے زیادہ دیکھیں گے تو آپ ایچ پی ہی ہے ہاں اس کا زیادہ اچھا ہے اور اچھا چلتا بھی ہے بیٹری لائف تو شاید ہاں اسی کی ایچ پی کی ہے کیونکہ اب تک جتنا فیڈ بیک فیڈ بیک آیا ہے ایچ پی کا ہی ہے ہاں آپ گیمنگ کے لیے آپ لینا چاہتے پھر آسوس کا صحیح ہے لیکن اگر آپ اور ورک کریں گے تو پھر ایچ پی صحیح ہے ہاں ہاں گیارنٹی دیتا ہوں ہاں ہارڈ ویئر کی دیتا ہوں بس ایک سال کا بھی رہتا ہے اٹھارہ مہینے کا بھی رہتا ہے ہوں دونوں ہیں میرے پاس آپ اگر چاہتے ہیں تو آن لائن بھی لے سکتے ہیں اگر چاہتے ہیں تو آف لائن بھی لے سکتے ہیں اتنا ہی رہے گا زیادہ چارج نہیں رہے گا بٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کو مطلب ڈیلیوری چارج لگ جائے گا جتنا ہو سکے زیادہ نہیں رہتا اس میں ساٹھ ستر رہتا ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک میں بھیج دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک